खुलुमबाय सार बे आं सारनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन जाहैबाय बे बर' जाथिनि जेनेबा कालसार जेनेबा बिनि सोमोन्दै जानाय लोंनाय थानाय बिसोरनि गान्नाय जोमनाय बिसोरनि सोमोन्दै सारा इसे गुवारै बुंनो हागोन नामा ओ आं बेखौ इसे सारनिफ्राय मोन्थिनो मोननो आसा थाबाय आरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ

ओ ओ ओ

ओ ओ ओ

ओ ओ ओ उम ओ ओ अ' बर'फोरहा ना

ओ ओ ओ ओ बिनिफ्राय आरो बे जेनेबा बर'फोरनि गोदोनि जानाय लोंनायफोरनि सोमोन्दै इसे बुंनो हागोन नामा

ओ

ओ ओ ओ आरो सार मोनसे आं मोनसे सोंनो लुबैदों सारनाव आदसा बे बर' हिन्जावफ्रा

ओ ओ

ओ ओ ओ ओ ओ ओ बेराद मानो बाख्नायजाथाव आरो बर' हिन्जावफोरनि मोनसे खामानिया नङा होम्बा सार ओ दे होम्बा ओ दे ओ दे